हमरासनी अपन बच्चाके इसकुलमे भर्ती करवै लए जाए छियै तऽ सबसँ पहिले इसकुल देखै छिऐ व्यवस्था देखए छिऐ फी तब फीस देखए छिऐ आ जतए कमबए छिए ओएह अनुसारसँ फीस देखए छिऐ कि हमरा सनी दे पयबै नहि दे पयबै कते कमबए छिऐ ओहि हिसाबसँ ने चलतै तऽ कम बेसि तऽ होइते रहैत छै लेकिन बच्चोके पढ़ाना बहुत जरूरी छै ताहिसँ बेसियो लागैत छै तऽ मजदूरी मेहनत मजदूरी करिके बच्चासनीके एडमिशन करबए छिऐ ताकि बच्चासनी पढ़तै बढ़िआँसँ पढ़तै लिखतै तब ने भविष्य बनतै तब ने करतै बड़ा होकर किछु बनि जेतए तऽ कहतै कि माय बाप करलकै इतना ताहिसँ हमरा सनी छै लेकिन ओएह होइत छै अगर खूब बढ़िआँ इसकुलमे पढ़बए चाहबै तऽ नहि हेतै किआ किआकि ओते कमाइए नहि छै आ जते कमाएब ओएह अनुसार से नहि पढ़ाएब बच्चासनिके हँ बड़का इसकुलमे लिखादेब फीस बेसी जँ भए जाइत पैसा जादा माँगत तऽ कहाँसँ देबए जते रहत ओते ने देबए जादा नहि दए पएबै ताहिसँ कम बेसि देखिके घरके स्थिति देखिके बच्चा सबकेँ इसकुल भेजऽ लए चाहैत छी जते छै ओतेमे करि दए छिऐ